ہاں وعلیکم السلام ہاں جی بولیے جی جی ہو جائے گا روپے سات روپے نہیں ہو سکتا ہے کم کیونکہ کتنا آج کل کے زمانہ میں ریٹ بڑھ گیا ہے کتنے ہی ریٹ ہے کم نہیں ہو سکتا ہو سکتا تو چھ پانچ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے کم بولیے کاپی آپ بھجوا دیجیے اب اتنا سے زیادہ کم نہیں ہوگا اب نہیں ہو سکتا ہے کم کتنے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو کر دیتے ہیں پانچ آپ بجھوا دیجیے آپ کو جب ٹائم ملتا ہے بھجوا دیجیے ہاں ہو ایک دن تو نہیں ہوگا لگے گا ایک ڈیڑھ دن لگ جائے گا ہاں جی بولیے ٹھیک ہے کر دیں گے ایک دن میں